حالیہ برسوں میں ہندوستانی معیشت نے قابل ذکر ترقی کی ہے عالمی چیلنجز اور وباء کے باوجود ہندوستان نے اپنی ترقی کے رفتار کو برقرار رکھا حکومت نے بنیادی ڈھانچے انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی صحت تعلیم اور صنعتوں میں سرمایہ کاری کو ترجیح دی میک ان انڈیا جیسے پروگراموں نے مینوفیکچرنگ کو فروغ دیا جبکہ اسٹارٹ اپ انڈیا سے نوجوانوں میں کاروبار کا جذبہ بڑھا زراعت اور مینوفیکچرنگ ہندوستانی معیشت کی تین بڑی بنیادیں ہیں لیکن آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی فارماسوٹیکل آٹو موبائل ٹیلییکمیونیکیشن اور ریئل اسٹیٹ جیسی صنعتوں نے خاص طور پر ترقی کی رفتار تیز کی اس کے علاوہ توانائی خصوصاً شمسی و قابل تجدید توانائی کے شعبے میں بھی زبردست پیش رفت ہوئی ڈیجیٹل ادائیگی اور انٹرنیٹ بینکنگ نے ہندوستان کے مالیاتی شعبے کو انقلاب کی طرح بدلا ہے